میرا بچپن کا نانی گھر یاد ہے جس میں دو تین سال میں نانی کے پاس رہا مجھے وہاں بہت اچھا لگتا ہے ابھی بھی جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں وہاں کچھ دن نانی کے گھر وہ جاتا ہوں ہاں وہاں کی جو بچپنا بیتا ہے ساری یادیں موجود ہیں کس طرح وہاں کھیلتا تھا میں کیا کھاتا تھا کیسے رہتا تھا ساری وہ یادیں دل میں بسی ہوئی ہیں وہاں کا کھانا کہیں پسند ہے سادہ کھانا جیسے چولہے کی روٹیاں چولہے کی روٹی میں جو سواد ہوتا ہے ان میں اتنی لذیذ ہوتی ہیں وہ آج کل دلی شہروں میں جو گیس کی روٹی یا تندوری روٹی میں نہیں ہوتا ہوں تو اس لیے میں اپنے بچپن یادوں میں مرے نانی نانی کا گھر یاد آتا ہے جہاں کھانے کھانے یاد آتے ہیں وہاں کے رہنا سہنا یاد آتا ہے کھلی